नमस्ते सर

जी सर जी सर हो जायेंगी सर जी सर

जी सर बहुत है हमारे यहाँ

सर वो डिपेंड करेगा कि सर आप कौन कौन सी जगह पर जा रहे हैं कि इस जगह पर पूरी हिसाब से लिस्ट का जो चाप हाई वो बढ़त रहता है अगर आप एक ही दो जगह जा रहे हैं तो थोड़ा कम हो जायेगा अगर आप चाह रहे हैं कि पूरे इलाहाबाद को बढ़िया से प्रापर देखा जाये उसका सर चार्ज अलग रहेगा तो आप कैसन घूमो

जी सर है वह हमारे यहाँ कई कई प्रकार कि सुविधा है जैसे आप अगर बारामुल्ला अगर बुक कर रहे हैं बारा तो आपको अगर हम संगम में लेकर जा रहे हैं तो नौका विहार का भी मौका मिलेगा उसी में सारा मिलेगा सर और वाम वहाँ का जो भी खर्चा वर्चा आयेगा सारा कुछ जो भी है सर हम लोग उसी में इन्क्लूड कर लेते हैं और हमारे में बैठेंगे तो आप को गर्मी नहीं लगेगी फूल ऐसी रहेंगे सारा कुछ का व्यवस्था रहेगा उसमें गाने का भी व्यवस्था है ठीक है पुरा बढ़िया सा और एल सी डी लगी हुई है आप बोरियत महसूस नहीं करेंगे आप अपना एल सी डी भी चल सकते हैं छोटी सी लगी रहती हैं ना किचेन सी हाँ हाँ तो उसका सक्छ नार्मल देखा जाये तो ये बहुत टेन थाउज़ेंड रहेगा दस हजार

सर सर सर उसमें आप हम आपको पूरा इलाहाबाद कि हर एक गली गली सब जगह घुमाएंगे सर आपको हाँ आपको खाने की व्यवस्था सर सारी इन्क्लूड है सर आपको किसी प्रकार की कमी नहीं होगी सर तो सर आप हमारा करवा लो आप सर दो से तीन दिन सर फुल इन हाफ हाँ सर ठीक है सर कल मैं कल मिलते हैं सर नमस्ते सर